नमस्ते बोलिए हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं अच्छा बहुत सी किताब है जैसे की बहुत सी कम्पनी बना रही है एन सी आर टी का है और बहुत सी प्रकार की बुक है अभी आप कितना में पढ़ाई करती हो सी बी एस ई बोर्ड से हाँ मिल जाएगी हमारे यहाँ एट्थ की अच्छा एट्थ की एट्थ की भी है है बुक है एट्थ की जो है वो सारी बुक लेंगी या एक एक या दो लेंगी ऐसे बताइये एट्थ की सारी बुक तो सारी बुक आएंगी छब्बीस सौ रुपये की आएंगी आपकी हाँ टेन्थ की वही आएगी सोलह सत्रह सौ की आएगी क्या मैम सारी हैं सारी हैं ड्राइंग है एक ड्राइंग की कापी दे दे रहे हैं दे नहीं दें बताइये उसका साठ रुपये अलग से लगेगा बताइये

हाँ तो बताइए वही की ड्राइंग की अलग से दे दें उसमें नहीं अलग से इसमें जोड़ना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा ठीक है ड्राइंग का दे दे रहें हैं और पेंसिल उन्सिल चाहिए अच्छा आप अपने वहाँ अगल बगल पास पड़ोस में बात दीजिए हमारी दुकान बहुत अच्छी रेट पर देती है बुक्स सारे बच्चों को बता दीजिए ये स्टेशनरी का लोकेशन गाजी पुर में है सब सारे बच्चों को बता दीजिए और क्या चाहिए बस इतना की जैसे की और सोशियलॉजी और सोशल साइंस दे दें इंटर उण्टर में है टवेल्थ में और जैसे की गीता उता का कुछ किताब दे दे रहें है आरती का यही सब है अच्छा ठीक है जो गीता की किताब है दो सौ रुपये की है और ये वाली है आरती की पचास रुपये की दोनों ऐड कर कर आपको हम तुरंत बाता रहे हैं फिर आप पेमेंट करके ले जाइए ठीक है ओके